मेरे जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियाँ अगर आप लोग देखेंगे तो वो यहीं आयी है कि जैसे कि छोटे थे तो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो क्या करते थे कि पूरा घर का काम कर कुराकर और फिर स्कूल जाना होता था छोटे भाई बहन होते थे तो उनका भी ध्यान रखना होता था और भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं जो मेरे जीवन में आयी हैं और मैंने सबको ही एकदम ऐसे अच्छे से पार किया है मैंने किसी में भी घबराया नहीं है जीवन में चाहे क कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाई आयी हो चुनौती आयी हो तो हम लोगों ने आराम से ही उसको साथ मिल के पार किया है तो ऐसे कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ है की मैं कोई परेशानी में परेशान हुई हूँ ज़्यादा मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहता है